میں جب چھٹیوں میں آتا ہوں تو چھٹی رہتی ہے تھوڑی دیر اس کے بعد پھر میں اپنے کصبوں اگل بغل جاتا ہوں پھر میں اپنے دوستوں سے ملتا ہوں دوستوں احبابوں سے ملتا ہوں پھر ان کے ساتھ چائے پینے جاتا ہوں پھر ادھر ادھر گھومنے جاتا ہوں پھر نانی کے یہاں جایا کرتا ہوں پھر وہاں شادیاں ہوا کرتی ہیں پھر ادھر گھومنے جاتا ہوں نئے نئے لوگوں سے ملتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں اپنے گاؤں کے اردگرد چکر لگاتا ہوں اپنے باغوں میں جاتا ہوں کھیتوں میں جاتا ہوں کھیتوں میں جاتا ہوں کام کرنے جاتا ہوں کھیتوں کو سیچنے جاتا ہوں آس پاس ہر جگہ پورے قصبے میں جاتا ہوں اور اپنے ہمسفر سے ملتا ہوں بچپن کے ساتھیوں سے ملتا ہوں اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہاں ادھر کھیلنے جاتا ہوں اور اپنے پرانے باغوں میں جایا کرتا ہوں کھانے کے لیے پینے کے لیے ہر طرف جایا کرتا ہوں اور اپنے دوست و احبابوں کے ساتھ گھومنے جاتا ہوں آس پاس قصبوں میں جاتا ہوں اور دن میں لگ بھگ تین سے چار مرتبہ جاتا ہوں اور اپنے ساتھ ہمسفر اپنے دوستوں کو بھی لے جاتا ہوں جو میرے ساتھ پڑھے ہیں لکھے ہیں ان کے ساتھ